जायगायारि रांखान्थियाव बर' रावखौ माबोरै बाहायनाय जायो जेरै बेफार आरो फालांगि जायगायारि रांखान्थियाव बर' रावखौ फ्राय आथिखालाव जों बाहायनाय नुनो मोनो जेरै फैसा साननाय हाथाय बाजार दखान सखानाव होलाय लालायावहाय जोङो जेनेबा दस थाखा बिस थाखा एकस' थाखा बा बेसेबां दाम बेबायदि भासायै जोङो फालांगियाव बर' भासाखौ जों बाहायनाय जायो जेरैहाय दामा बेसेबां थिग बेबायदिनो फन्सास थाखा एक्स' थाखा बा दुइस' बा दुइ हाजार बेबायदि जों रांखान्थियाव बर' रावखौ जोङो बाहायनाय जायो जेरैहाय बेबायदिनो सुटनि हारफोरखौबो जोङो बाहायनाय जायो बेसेबां सुत बा बेसेबां लाभ मोनखो बेसेबां लस जाखो जों सिदा सिदि बर' भासायाव बेबायदि रांखान्थियाव बाहायनाय जायो थिग बेबायदिनो दखान बाजाराव बुस्थु फाननाय बायनायाव बिदिनो फैसा थाखानि सोमोन्दोयै साननाय हिसाब बा लानाय हिसाब हरनाय हिसाब बेफोरखौ सिदा सिदियै एसेखिनि जाबाय फास्स' जाबाय

आतस' जाबाय बेबायदि लेंगुवेजआव जोङो राव जोङो जायगायारि रांखान्थियाव जोङो बर' भासाखौ दखान बाजाराव बाहायनाय जायो